आं बैफोर बादायलायनायफोराव बाहागो लाफेरबाय नाथाय बैफोर बादायलायनायफोराव फैनाय आयदाफ्रा माब्लाबा समाव गोरलै माब्लाबा समाव गोब्राबमोन बै आखिनाय आव मोनदांनाय मोनदांथिफोरा जाबाय आं गावखौनो अराय गाहायाव सानबाय थायोमोन मानोना आंनिख्रुइ बांसिन गोबां सावगारि आखिगिरिफोर दं सानोमोन बैफोर सावगारि आखिगिरिफोर थानायाव आंनि बान्था मोननाया गोब्राब साननाया आंनि गोसोआव सोमजिबाय थायोमोन आं बैफोर फोरखौ सान्नायफोरखौ दोन्थ'नानैबाबो थेवबो आखिनायाव आंनो बांसिन गोरोंसिन होननानै साननानै लानानै बै आखिनाय बादायलायनायाव गोसो होथाबोमोन आरो आं बैफोर गोब्राब बादायलायनायफोरखौ जुजिनानै मोजां मोनोमोन मानोना जुजिनाया नाय थाब्लासो जिउआव साक्सेस जानो हायो बेनिखायनो बैफोर मोनदांथिफोरा आंनि थाखाय जोबोर मोजांमोन आरो बैफोर खामानिफोरखौ आं उनावबो मावनो नाजागोन